बिबारखौ बिबारखौ गायोबा मेसेंआव गायोबा दै लुनांगौ आरो सारि सारि गाय माबानांगौ फुलि खालायनानै बिदिनो हास'नानैबो गायजायो आरो फुलि खालायनानैबो गायजायो बिदिनो दुइ फुट दुइ फुटनि खाथियाव माबानानै गायजायो ओमफ्राय दै लुनांगौ आरो बेनि सारि सारि माबायोबा मोजां थाङोबा नायनोबो मोजां जायो बेहाय मोजांबो नुयो फुलखौ हास'नानैबो गायजायो आरो बेहाय फुलिबो खालायनानैबो गायजायो बेगर माबानानै दैबो लु दै लुनांगौ आबाद खालायनांगौ नायनांगौ बेगरजों गायनाया फुलि खालायग्रोबाय फुनानै गायबाय हाखौ जावफ्लेनानै बाहाय मोनसे दै लुनांगौ थांजासिम बिबार बारजासिम नायनांगौ मोजाङै जोथोन खालायाबालाय बबावथो फुलआलाय जानो